हाणे त मुंहिंजो हिकिड़ो ई मक़्सदु आहे त असां कीअं पंहिंजी सिंधी भाषा खे बचाए था सघूं ऐं उन खे वापसि कीअं फैलाए ऐं उद अॻिए खां अॻड़ो प्यार करे सघऊं हुन लाए मां एमए इन सिंधी पियो कयां छोजो मुंहिंजी एडूकेशन बि सॼी स्कूल ई बि उन मे सिंधी मीडियम में थियलु आहे ऐं मां हाणे एमए इन सिंधी करे पंहिंजी सिंधी भाषा लाइ कुझु करण थो चाहियां हिन सालु मां एमए पार्ट वन जो सालु पूरो कयो ऐं इग्ज़ाम में मां मुंम्बई यूनिवर्सिटीअ में पहिरियों नंबर ॿीठुमि हुन लाइ मां जी जान सां महिनत कई ऐं जाॅब कंदे कंदे मां उन स्थान ते पहुतमि